मूंखे पहिरों रोटी ठाहिण जो शौक़ु बिल्कुलु बि न हूंदो हुओ मूंखे पहिरों चांहि ठाहिण बि न ईंदी हुई मां पंहिंजी पढ़ाई में पूरी हूंदी हुअमि पर जॾहिं खां मुंहिंजी मङणी थी त मुंहिंजी मम्मी मुंहिंजे पोयां मुंहिंजे पोयां लॻी वेई की रोटी ठाहिण सिखु सावरे वञी तोखे कमु रोटी ठाहिण जो करिणो ई पवंदई मुंहिंजी मम्मी मूंखे अलॻि अलॻि वैरायटी ठाहिण सेखारियई बचियल रोटी मां बि नई तरीक़े सां रोटी कीअं ठाहिबी उहा बि सेखारियई ऐं उहा घर में वधीक खां वधीक महिमानु अची वञनि तेॾहिं महिल बि बिना घबराए बिना हिचकिचाए सभिनी खे रोटी सुठी सवाद जी खाराइणी इहो बि मूंखे मुंहिंजी मम्मीअ ई सेखारियई मुंहिंजे सॼे सां असां केतिरी मां पंहिंजे जीवन में केतिरी बि रोटी कयूं हुजे पर मम्मी जे हथु जहिड़ी रोटी जो सवादु किथे बि न ईंदो मां पंहिंजे स्वा सावरे बि आयमि तॾहिं बि मुंहिंजी ससु बि मुंहिंजी माउ वांगुरु ठही करे मूंखे घणी वैरायटियूं सेखारियई घणेई नवां नवां खाधा ॾेखारियई जेका मां पंहिंजे माइके में न ॾिठा उहो मां पंहिंजे सावरे में अची ॾिठा त मुंहिंजे सॼे जीवन अॼु ताईं जे जीवन में मुंहिंजी ॿिए ॿई माउ मूंखे घणी रोटी ठाहिण सेखारी अथनि ऐं ॿिन्हिनि जंहिं मां जॾहिं बि पंहिंजे ॿिन्हिनि जे एक्सपीरियंस सां मां अॼु ताईं सुठी रोटी ठाहियां थी मां अॼु ताईं बि पंहिंजे माइके वेंदी आहियां त उते कुझु ॿियों सभु कमु मां करे वेंदी आहियां पर मम्मी खे चवंदी आहियां मूंखे तव्हांजे हथ जी रोटी खाइणी आहे तव्हांजे हथु जहिड़ो सवादु किथे बि कोने ऐं मां सावरे बि हुजा त मां पंहिंजे ससु जी हिकु ॿ अहिड़ी वैरायटियूं आहिनि की मां हुनखे ई चवंदी आहियां की तव्हां ई मूंखे उहा रोटी ठाहे खारायो ऐं हूअ उहा बि मूंखे गरमु गरमु रोटी खाराईंदी आहे त मुंहिंजी जीवन में ॿई माउ मूंखे सुठी में सुठी रोटी ठाहिण खाराइण सेखारी अथनि